एकटीह अक्टूबर उणिवीह सौ एकासी वीह नवंबर उणिवीह सौ ॿियासी चारि मई उणिवीह सौ सतवंजाहु एकवीह मई उणिवीह सौ ॿियानवे सत मई उणिवीह सौ सतानवे ॿ अक्टूबर उणिवीह सौ अठानवे